भारतनि गोबां ओनसोलफोरावनो बे मावथांखिफोरनि सिङाव फरायनायखौ जौगाहोनो थाखाय जेनेबा हिन्जावफोरनो साइकेल फोर एबा लेपटप फोर होनाय जायो आंनि बायदिब्ला बे मावथांखिफोरा मा जायोआनो बांसिनाव बेबादिनो बबेबा खना खनला जायगा बा गोजान जायगा बा गोदोसोनाय जायगाफोराव फोरोंगिरिनि माखासे दायथ' गैयैआव बा एरिया नि बा समाजनि माखासे मोजाङै गोनांथि होयालासिनो गोनांथि मोजाङै गोनांथि होयैआव बेफोरो जाफुङा बेफोरखौ होनाया हिन्जावसा मानसिफोरनो जेन'बा गभमेन्ट निफ्राय बेबादि सुबिदा होनाया साइकेल फोर होनाया थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोर माने खामानियाव फैयो माखासे बि पि एल न'खर फोराहाय साइकेल गंसेखौ बायनायाव जोबोर खहा जायो नालाय बेखायनो थांलाय फैनाय हान्था मेलानि थाखाय फरायसालिसिम थांनाय फैनायबा थिउसन सिम थांनाय फैनायनि थाखाय फरायनायनि बिथिङाव जोबोर हेल्पफुल बा मोजां होन्नानै मोजां जायो आरो लेपटप फोर होनानै लेपटप फोर होनायनि बिथिङावबो आं मोजांखौनो होन्नानै सानो मानोना दाथ' मडार्न बा दानि जुगआव गोनोखोयारि जुगआवहाय टेकनल'जि नि गोनोखोयारि जुगआहाय जोबोर गोनांथार रोंनांगौ जायो गासिबो बिथिङावनो मोनसे रोङाबानो माने जिउआव खस्ट' मोन्नो गोनां जायो बेखायनो आं लेपटप होनाखौबो मोजां होन्नानै सानो बेबो माखासे जायगाफोराव जाफुंनो नागेरा मानो होन्नानै बुङोब्ला बिदिनो माखासे बिबानगिरिफ्रा बा बेफोर जाय फरायसालियावहाय मा बे लेपटप रान्नाय मानायनि बिबान लादों बा गभमेन्ट आबो बबेबा बादि जायगायावहाय माखासे हरदोंबाबो बिबानगिरि फोरनि मोजां मावैनि दारैनो सासे सानै गथ'आ मोन्नो थाङा बांसिनानो मोनो मोनाखौ बुङाखै आङो बियो मोजां जादों होन्नानै सानो सासे सानै मोनैनि थाखाय गासिबखौबोथ' मोनाखै होन्नानै बुंजोबनो हाया फरायनायनि बिथिङाव हिन्जावसाफोरनि सायाव बेखौ होनाया मोजाङानो जादों होन्नानै आं सानो